ना हमनाया जाहैबाय आंनि मोनसे हबि नङा नाथाय आं ना हमनो मोजां मोनो बात आं सोरखारनिफ्राय जेबो माबा माबिफोर बिफोरबादि फिसारि बायदिसिनानिफ्राय आं जेबो लुबैया ना हमनाया जाहैबाय आंनि पार्ट टाइम मोनसे हमनानै जानाय आरोना लकेल बिफोरखौ आं मोजां मोनो नाथाय बाजारफ्रावबो नों मोजां रोखोमनि ना थाजा थुजाफोरखौ मोना बिनिखायनो मोनानि समफ्रावहाय जे एबा तर्च बालथिंजाब खेबजांफोर लानानै हानथिं खालामहैयो बेखौ आङो जोबोर मोजां मोनो आरो दैलां बारियाव थांनानैहाय आरो बबेबा ना गोनां जायगायाव थांनानै हानथिं खालामहैयो केम्पिं खालामहैयो ना जानो थाखाय आरो थिख बेबायदिनो जों जेब्लानोखि गाव खुद माबानानै जागोन अब्ला नोङो जेबो बाजारफोराव बायनायबादि जेनेबा बाजारफ्राव बायनायफ्रा माखासे बांसिन नायानो मुलि होनाय मानाय जायो बेफोरबादि थ' बेखायनो आं गावबागाव खालामनाय जानायाबा साबसिन जायो आरो